असांजे क्षेत्र में सतनि प्रकारनि सांस्कृतिक क्षेत्र आहिनि दक्षिण सांस्कृतिक तंजावर तमिलनाडु सांस्कृतिक दक्षिण मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र नागपुर महाराष्ट्र उत्तर सांस्कृतिक क्षेत्र पटियाला पंजाब उत्तर मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र इलाहाबाद उत्तर प्रदेश पूर्वी संस्कृतिक क्षेत्र इन प्रकार सां कुझु अना बि संस्कृतिक क्षेत्र आहिनि ऐं असां हिननि सां पंहिंजे हिसाब सां व्यवहार रखंदा आहियूं जंहिं माण्हूअ जो जहिड़ो व्यवहार आहे उन सां ओतिरो असां पंहिंजो व्यवहार रखंदा आहियूं जंहिंजो जीअं सुभाव आहे उन सां ओतिरो ई सिक प्रेम रखंदा आहियूं